ईंदड़ वक़्ति में महाराष्ट्र में प्रचार करण लाइ पहिरी ॾुखिया तरीक़ा अपनाया वेंदा हुआ पर हाणे दुनिया डिजिटल थी वयी आहे का बि नंढी वॾी ख़बर किथां जी बि हुजे शहर जी हुजे या गोठ जी ख़बर ॿ मिंटनि में मोबाइल टी वी ज़रिए जल्द में जल्द मिली वञे थी रस्ते में कंम्पनियूं वॾे में वॾियूं होल्डिंग लगलु आहिनि जंहिंमें कंम्पनियूं पंहिंजे शइ जो तमामु घणो प्रचार सवलाई सां करे सघनि थियूं अॼु जे ज़माने में टीवीअ में सभु खां वधीक एडवरटाइज़ ऐं सीरिअल वारो वधीक कमाइनि था